बर' राउसाफोरनि सोमोन्दै आं बेखौनो फोरमायनो सानो दि बर' रावखौ लाखिनो थाखाय जोंनो रावखान्थि आसार खान्थि हारिमु फोथांना लाखिनो थाखाय सिगाङावनो जोङो दानाय लुनाय गान्नाय जोमनाय बर'नि राव हारिमु बेफोरखौ सिगांनो नायनांगोन बेनि उनाव जोङो बर' हारिमुखौ फेहेरनांगोन फोलावनांगोन फेदेरनांगोन मानो होनोब्ला बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो आबौ आबै मोनिफ्रायनो बाहायजानाय मोनसे राव